السلام علیکم جی میں آدھار سینٹر میں کال لگائی ہوں جی آدھار سینٹر سے بات ہو رہی ہے میں ثنا بات کر رہی ہوں جی جی میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری آدھار کارڈ سسرال کے ایڈریس سے ہو جائیں کیا ہو جائے گی جی ہو جائے گی

میری میرے گھر اور مائکے گھر اور سسرال کا گھر سو کلو میٹر دوری ہے جی میرے سسر چاہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کا ایڈریس میرے سسرال کا ایڈریس سے ہو جائے جی ہاں میں آدھار کارڈ کا اپڈیٹ کرانا چاہتی ہوں جی ہو جائے گا کب تک ہوئے گا پانچ چھ دن میں ہو جائے گا جی کیا کیا لگے گا کیا ڈاکومینٹ لگے گا جی ماکسیٹ

کتنا وقت لگے گا پانچ چھ دن میں ہو جائے گا جی جی ہمیں اس منتھ میں چاہیے ہو جائے گا جی اوکے اوکے کوئی دقت تو نہیں ہوگی

جی میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں

ٹھیک ہے میں آپ جی السلام علیکم